लॉकडावनाच्या आदी न्ही हांव हांगा गेल्लो आंबोली घाट म्हणोन महाराष्ट्राच्या फुडें आसा बोर्डर क्रॉस करून कितें टोटल न्ही तो एटी कितें किलोमिटरस आहा पणजेच्यान हांव आनी म्हाजी फ्रेंडां रातचे बसलेले उलयताले आमी कितें प्लेन करया खंय या आमी भोंवपाक बी या मागीर टीचर म्हणलें यो चल या हांवें म्हणलें चल एक आंबोली घाट म्होण एक वॉटरफोल आहा तो पळोवपाक घेवया धबधब्यार त्या माज्या फ्रेंडान म्हणलें या खंय आसा हांवें म्हणलें म्हाराष्ट्र बोर्डर क्रॉस करून आहा तेंं म्हनलें इतले पयस आरे ट्राय मारपाक कितें जाता एकदां वोसोन पोवन येवया धबधबोय तसो बरो आसा आनी तो आसलो पावसाचो सिजन सो हांव आनी माजी फ्रेंडां सकाळीं उठलीं बरीं पॅकींग बिकींग केली आनी आमी लागले चाली लागले चालीक आमी आठांक कितें हांगा सरल्यान भायर सरलें सकाडचे आठांक भायर सरले आनी आमी थोयसर गेले आनी पावले आमी बारांक कशे थोंय पावलें थोंय पावलें आनी हांवें माजें हेलमेट काडलें आनी सायडीक दोल्लें सायडीक दोल्लें आनी धबधबो पोवंक गेलो आनीग धबधबो पयलो आनी धबधबो पयलो बरे फोटो बिटो काडले आनी जेन्ना घरा वयतालो तेन्ना म्हाजे हेल्मेट पळोवंक लागलो म्हजें हेल्मेट ना म्हाका दिसली भिरांत कित्याक आतां वाटेक पुलीस बीन आसतले धोल्लें बिल्लें किदें जालें आनी आनी हांव म्हाज्या घरा कडेन ना कोण येवपाक सो धोल्ले हांव भियालों हांव भियालों हांवें म्हणलें फ्रेंड म्हाजें हेलमेट कोणें चोरलें कितें करूं आतां ते म्हणले भिये नाका आमी सोदया आमी सोदता सोदता सोदता हांवें म्हणलें हे थंय रिक्षा आसा रिक्षेच्या फाटल्यान पळोवन येवया हांव धांवत गेलो ते रिक्षे कडेन तो रिक्षेचो ड्रायवर म्हाका पयलो आनी धांवलो म्हाका पयलो आनी धांवलो हांवूय चित्ता हो म्हाका पोवन कित्याक धांवलो हांवें म्हणले हाजे रिक्षेन पळोवया पळयत जाल्यार ताजे रिक्षेन आशिल्लें म्हाजें हेल्मेट तो रिक्षेकार धांवलो आपलें घेवन आनी म्हाजें हेलमेट गावलें म्हाका म्हाका जशें म्हजें हेलमेट गावलें म्हज्या जिवाक बरें दिसलें की आतां घरा मागीर वयता तेन्ना कांय हें नाका की हेलमेट घेतलो आनी बसलो आनी गेलो गेलो तसो पावस पडोंक लागलो भिजत भिजत गेले गेले आमी सावंतवाडी रावले जेवणाक हय जेवणाक आमी सावंतवाडी रावले थोंयसर रावले मातशी फकाणां केलीं फोटो बीन काडलें थोंयसर तें सावंतवाडी हें आसा न्ही तळें त्या तड्या कडेन आमी फोटो बी काडले सायडीक मागी एक हॉटेल आशिल्ले फास फूड हॉटेल आमी थोंय गेले आमी आनी माजी सात फ्रेंडां गेल्लीं गेलीं बरें खालें पिलें बरी फकाणां मारलीं आनी जशे येताले तशे खूब लेट जावंक लागलो सगले म्होणोंक लागले आपल्याक घरा वचोंक जाय आपल्याक घरा वचोंक जाय आमी लागले चालीक लागले इतक्या रपरपीत स्पिडीन येयले आमी घरा पावता म्हटल्यार आमी साडे सात जालीं साडे सात जालीं आमी पावना आमचे आवय बापूय आमकां कॉल करता केन्ना येतले केन्ना येतले मागीर सगडे जाण कशे करून सगले पावले घरा कोणा गाडयेचें पेट्रोल काबार जालें धुकलीलें पेट्रोल पंपार येले सगळें केलें आमी मागीर कशे करून घरा पावले घरा पावले दुसरे दीस आंग पांय बीन दुखोंक लागलें मागीर मेवलें आनी उलोकं लागले कशी मजा येयली आनी कितें केलें ते